तव्हां असांखे पंहिंजी इस्कूल जी ज़िंदगी जे बारे में ऐं छा था इस्कूल में सिंधी सिखी हिन जे बारे में थोरो विस्तार सां ॿुधायो इस्कूल में मुंहिंजी ज़िंदगी ॾाढी सुठी हुई मां न पंहिंजे इस्कूल मां ॾाढो कुझु सिखो आहे इस्कूल ने मूंखे ॾाढो कुझु सेखारो ताईं पढ़ाई करणु जीअणु पंहिंजी लाइफ लाइ ॾाढो कुछ करणु सेखारो ताईं मुंहिंजी ज़िंदगीअ में मुंहिंजी पूरी ज़िंदगीअ में मुंहिंजे इस्कूल जी ज़िंदगी सभिनि खां बैस्ट हुई मुंहिंजा ॾाढा सारा दोस्त हुआ मूंखे टीचरनि सां बि ॾाढो सारो प्यारु मिलो टीचर मूंखे ॾाढो मोटीवेट कंदा हुआ हर पल उहो मूंखे हमेशह चवंदा हुआ की तू ॾाढी महिनत कर तू ॾाढो अॻिते वेंदीअ मां ॾाढनि टीचरनि जी फेवरेट स्टूडेंट बि रही चुकी आहियां और मुंहिंजा ॾाढा सारा दोस्त बि हुआ मां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु ॾाढा सारा कॉम्पिटिशन में हिसो बि वरितो आहे औरि उन्हनि में जीतो बि आहे जीअं हाणे जंहिंमहिल मां ॿारहं क्लास में हुअमि त रंगोली कॉम्पिटिशन थियो हुओ माना पंहिंजे दोस्तनि सां उन रंगोली कॉम्पिटिशन में हिसो वरितो त असां सभिनीनि खे उन रंगोली कॉम्पिटिशन हिसे में फस्ट प्राइज़ मिलो औरि मूंखे अठे में बैस्ट टीचर ठहिण जो बि अवॉड मिलो हुओ माना पंहिंजे स्कूल जी ज़िंदगी ॾाढी सुठी तरीक़े सां जी आहे औरि ॿी ॻाल्हि की मूंखे स्कूल में सिंधी सेखारी अथऊं त सिंधी त न सेखारे अथऊं पर असांजे स्कूल में जंहिंमहिल बि कोई बि फंक्शन हूंदो हुओ त असां सिंधी गाननि ते ज़रूरु नचंदा हुआसीं जीअं असां ॿारहं में वियासीं त असांजे स्कूल में गरबा बि सिंधियुनि गाननि ते नची करे कयो हुओसीं औरि उहो टाइम असांखे ॾाढो यादि ईंदो आहे सहीअ में स्कूल जी ज़िंदगी ॾाढी सुठी हुई काश उहा स्कूल जी ज़िंदगी वरी वापसि अची सघे औरि ॿारहं में असांजे फैयरवल बि ॾाढी बढ़िया सां धूम धाम सां मल्हायो हुओ बैंड वारनि खे घुरायो हुओ औरि ॾाढी बढ़िया तरीक़े सां कयो हुओ आइटम बि ॾाढा बढ़िया बढ़िया ठाहिराया हुआ सभिनि हिक खां हिकु साड़ियूं हिक खां हिकु जूता सैंडल पाता हुयूं औरि ॾाढो मज़ो आहियो हुओ